हैल्लो हांजी भाभी हांजी केह् हाल चाल ऐ थुआढ़ा बस ठीक नि मैं सुनेआ तुस सिंगर ओ कि तुस गाने बगैरा गांदे ओ हैना हांजी हांजी मैं स हां मैं सुनेआ बड़ा थुआढ़े बारे हांजी ते नाले मैं थुहानू साढ़े इद्धर दिक्खेआ बी ऐ हा कि तुस नि इक गाना गाया बड़ा शैल देआ अदे नि अस इद्दरा बोल्ला दे सूल दा विलेज सूल तुसें पता होना हां हांजी हांजी तुस आए दे मैं दिक्खेआ तुसेंई ते तुस बड़ा शैल गाना गा दे हे हांजी हांजी हां ते मेरे हां ते मेरे भ्रा दा ब्याह् साढे घर ते फिर हां ते तुसें ते तुसें आना इद्धर गाना गाने ते तुस आग्गे हांजी हांजी ते फिर तुस किन्ना चार्ज लैंदे कि इक अगर तुसें पूरी रात गाना गाना होऐ अच्छा अच्छा नार्मल अच्छा अच्छा अच्छा हां हां हां ठीक ऐ कोई गल्ल नि हां ते नेईं हां ते अच्छा फिर थुआढ़ी पूरी टीम होंदी होनी कन्नै हैना अच्छा अच्छा ठीक ऐ ठीक ऐ फिर सारें दा चार्ज बिच आई जंदा होना समान बगैरा दा बि बाकी बी अच्छा अच्छा कोई गल्ल नि हां ठीक ऐ ते तुस फिर अपनी टीम कन्नै आई जायो साढ़े घर चौह्बी तरीक ब्याह् ऐ हां हां ठीक ऐ ठीक ऐ कोई गल्ल नि मैं तुसें सारी डिटेल भेजुनी आं ते तुस अपनी टीम कन्नै आई जायो फिर चौह्बी तरीक आना ऐ ठीक ऐ हां चलो ठीक ऐ फिर ओके